हांवें हालींच पेपरार एक हेडफोन्स पळयलो म्हाका तो खूब आवडलो आनी म्हाका गरज आशिल्ली हेडफोन्साची सो हांवें ते न्यूज पेपरार पळयलें तेजें बरें बरें बरयल्लें म्हूण हांवें चिंतलें की ऑर्डर करया ऑर्डर केलो तेंच्यानी म्हणलें की तीन दिसांनी येतलो हांव रावलो तीन दिसा बट तो येवंक ना मागीर हांवें कंपनीक कॉल केलो कंपनी म्हणपाक लागली की तुमचो ऑर्डर आमी प्लेस केला सो तुमकां आनीक तीन दिसांनी परतो येतलो हांव आनीक तीन दीस रावलो तसो करून करून एक आठवडो जालो हेडफोन्स येवंक ना म्हाजो मागीर एक आठवडो जावन येयलो म्हाक कॉल येयलो की तुमचो हेडफोन येयला तुमी घेवपाक येवंक शकता हांव गेलों घेतलो आनी यूज करूंक लागलो दोन दीस बरे भशेन चललो तो मागीर तिसरे दीस कितें जालें खबर ना एक सायडीच्यान आवाजूच येयना जालें हांवें मागीर कंपनीक कॉल केलो कंपनीन म्हळें आमी रिप्लेस करून दितात तुमकां आनी दोन दीस लागतले हांवें म्हणलें बरें दोन दीस रावलो मागीर काय पत्तो ना कंपनीचो हांवें परत कॉल केलो कंपनीक की म्हजे हेडफोन्स रिप्लेस करपाचे आशिल्ले तेंचो कंपनीचो फोन लागना ना पत्तो ना काय ना